आं लिरनाय खन्थाइनि गेजेराव आङो थरथिंसे मोदै खन्थाइखौ मोजांसिन मानो होननानै बुङोब्ला बे थरथिंसे मोदै खन्थाइनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायदोंमोन दि थांना थानायाव मानसिफोरा गावजों गाव गोबां गुलाय गुजाय नाथाय थैनानै थांनायनि उनाव बेयावहाय दि नोंबो आंबो गासैबो समान बेखौ लानानै आङो बे खन्थाइखौ लिरनाय जादों बे खन्थायाव थरथिंसे मोदैनि मिनिङा जाहैबाय बेयावहाय सिगां समाव गाव मावनां हाबाफोरखौ मावनो हायियाव मावनांगौ समाव मावनो रोङैयाव गाव उनावसो उनदाहा मोनफिननायखौ लानानै लेरनाय जादों गिबियाव जे खामानिखौ मावनांगौ बे खामानिखौ मावालासेनो मावनाङै माखासे खामानिफोरखौ मावनानै ओरैनो सम थांगारहोनायाव मुखुब जानाय बेखौ लानानै बे खन्थाइखौ लेरनाय जादोंमोन लोगोसे आरोबाव उनावसो बुजिनो हाबाय दि बै मावनांगौ समाव मावालासैनो दा मावनो सानब्लाबो नोङो मावहैनो हालिया बेफोरखौ लानानैनो बे खन्थाइखौ लिरनाय जादों मानो होनोब्ला उनावसो उन दाहा खालामफिनो गोनां जायो मावनांगौ समाव मावनां खामानिखौ मावनानै लायाबोला उनाव मावनो सानब्लाबो जे रावबो बेखौ मावफिननो हाया आरो समा नेनानै थाया बेखौ लानानै बे थरथिंसे मोदै खन्थाइखौ लिरनाय जादों आरो बेखौ लिरनो थाखाय आङो समाजाव सोलिनाय आरो दासिमाव माबोरैहाय बेखौ हमहैनो हायो बेखौ नायनानै बोथोर आरो मिथिंगाखौ नायनानै आङो बेखौ थुलुंगानाय मोनोमोन आरो बे थुलुंगानायजोंनो बोथोर नि थुलुंगा होनायजोंनो आङो बे खन्थाइखौ लिरदों आरो आङो लिरनायाव आङो बर' रावखोनो साबसिन लिरनो मोजां मोनो मानो होननानै बुङोब्ला आङो सासे अरिजिनेलि बड' सुबुं बेनि थाखायनो आङो आंनि लिरनाय लिरबिदांफोरखौ आङो बर' रावआवनो लिरनो मोजांसिन मोनोमोन